हेल्ल' औ औ औ औ सासेयाव नैजौ गोग्लैगोन

हायो हायो साबा सयजन बेबायदि सानसेयाव थाम रोजा

जेखुनजाया ओरैनोथ' मैदेर मै मोसा लख्रा आरो बायदि बायदि जुनारखौ नुनो मोनगोन ए हटेलाथ' दङ ओरैजाय सिङाव दंथारो थांथारोबा मोनगोन आरो रुमा ओरैनो हाजार फन्द्र' बेबायदि औ औ औ नोंगौ खाथियावथ' दांनायनो मोना ओरै ओरैनो गोजाननिफ्रायसो नायनांगोन मानोना जुनारसो नालाय गिलु बालु बेबायदिबोथ' जानाय नङा औ दे दे दे दे जागोन दे